हाँ हालही में मैंने रेड चीफ़ के जुते ख़रीदे हैं जो काफ़ी अच्छे हैं उनका लेदर भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बढ़िया कलर है काफ़ी अच्छे प्राइज़ में पड़ गए मुझे अठाईस सौ रूपये के मिले और काफ़ी अच्छा है चलने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आती वजन भी उनका कम है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं